गोदोना मोसौजों हालएवोमोन हर ससेयावनो थाङोमोन खोमसि खोमलाव अखाफोर दांनस्रां बा आनदायगुलायोमोन मालायनि दुब्लिखौनो हालएवहैयोमोन ओमफाय गायग्राफ्राबो बिदिनो हरावनो थांबाय आनदा खानुन गायला बायबाय गेसेन गोबोन मोन्थिलायला सावरि बादालि ज'ज' जालायो सानसेयावनो दस बिगा बार' बिगा गाहाम हा हा ज'ज' थांबाय ज' ज' हालएवबाय ज'ज' गायबाय खामला लांदेरबाय सानसेयावनो बुरजा बुरजा गायबाय दानाथ' दाना मेचिनजोंसो गासिबो ट्रेक्टरजों हालएवबाय मेचिनजोंबो गायलाय लांबाय आखाइजोंबो गाइयो मेचिनजोंबो गायो मारा होनायाबो मेचिनजोंसो जाबाय दाना ट्रेक्टरजोंबो होबाय मेचिनजोंबो होबाय बावसिबनायमायनि मेचिनजोंनो जाबाय गासिबो मावनायानो मेचिन दारै जाबाय मावनायफ्रा दाथ' गायफ्राबो गोदोना हरावनो थांनांगौमोन दानियाथ' ह आठथा सातथा नङाब्लानो थाङा गायग्रा फ्राबो खामलाफ्राबो मावग्राफ्राबो आरो हौवाफ्राबो दाना हालएवला खालि ट्रेक्टरजोंल' हालएवो आलि खोग्राफ्राबो बिदिनो आठ नयथाब्लासो थांखायो हाजिरा होनायाबो बिदिनो आठथाब्लासो थांखायो बयबो आठ सातथाब्लासो बयबो बिदिनो मावहैयो आरो दुब्लियाव जाबाय लोंबाय ओंखाम हैबाय ओंखाम लांबाय हिनजावफ्रा रुजुननानै गायनांगौब्ला गायबाय फुनांगौब्ला फुबाय माबाफोर मावनांगौब्ला मावबाय दांबाय हर ससेयाव माइ सौबाय गोदोनाथ' हरावनो माइ सौनांगौमोनदा दाउज्ला गेसेरब्लानो दानासो सौनांला दाना मिलावल' लांसै बयबो मावनांला बांसिनानो खामानि मैगं थाइगङाव मुलि होनाय माइआवबो मुलि होनाय दानिया आरो हासार सारनाय गासिबो हासारनि दारै मुलिनि दारै जाजोब्बाय गायजोब्बाय मावजोब्बाय गोदो बिदि नङामोन मुलिखौनो होनाङामोन हासारबो सारनाङामोन दुब्लियाव बिदिनो ओरैनो गायो ओरैनो जायोमोन दानासो हासार होनांगौ जाबाय मुलि होनांगौ जाबाय नङाब्लानो जाया माइफ्रा खिथिफ्रा आबादफ्रा मावाब्ला मावसेयावबो जाबावासो किसुमान मुलि होआब्लानो बेमार जायो माइफ्रा थैलाङो रानलाङो आलि जिं जिं गासिबो जाहां जायाहां जायो ओमफ्राय मुलि होब्ला एसे आराम जाबाय हासार सारब्ला मोजां जाबाय माइआ खिथिफ्रा एसे मोनबाय बिदिनो हालएवबाय आलि खोबाय गायबाय दाना ट्रेक्टारजों गायजोब्बायनालाय ओंखायनो एसे थाब थाब हाबाय आरो दाना माइफ्रा गायनो फुनो खामलाफ्रा दस जन बार' जन लांबाय गायबाय हालएवबाय ट्रेक्टरजों गायबाय आलि खोनायाबो बिदिनो दस जन बार' जन लांबाय आलि खोहोबाय आलि दानहोबाय माइ आबादफ्रा बिदि खालामब्लासो दाना माइ आबादखौबो मोनो जाहैबाय नङाब्ला मोना ओंखायनो दा मुलिनि दारैसो जाबाय आरो सारबाय मुलि हासार होबाय गायबाय फुबाय हानाय समाव हाबाय रोगाबाय आर बेबो ट्रेक्टरजों रोगाबाय गोदोनाथ' फाफ्लिजोंसो बाननानै रोगायोमोन दुब्लि गोजानब्लाबो आरो हानायाबो मोथिसो हायोमोन दानाथ' बजा गिदिर गिदिरसो हायोनालाय बाननानै दाना रोगाला ट्रेक्टारजों रोगाबाय जमा जमा खालामनानै फाय मारायाबो दाना बिदिनोसै मेचिनजों होबाय सोरहाबा ट्रेक्टरजों होबाय मावबाय बाव सिबनायाबो दाना फांखाजों होलाय होबाय सोरहाबा मानसिनि आखाइजों सिब्बाय मावबाय दांबाय बिदिनो खामला न'आव